महाराष्ट्र में त केतिरा ई विंदुर जा साधनु आहिनि जीअं मनोरंजन आहिनि जीअं त जूहु बीच गेट वे ऑफ़ इंडिआ चौपाटी ऐं पिच्च पिक्चर ॾिसण जे लाइ फ़िलम लाइ फ़िलम ॾिसण वेंदा आहियूं असां थेटरनि में उते बि असां केतरी विंदुर जो विंदुर मिलंदी आहे पिच्चर ॾिसी ईंदा आहियूं हुनखे वरी असां ॿियनि ताईं पहुचाईंदा आहियूं भई इहा पिच्चर सुठी आहे त इहो असांजो विंदर जो साधनु आहे असां पंहिंजो बि साधनु कयूं था त ॿियनि ताईं बि पहुचायूं था इहो विंदुर ऐं तंहिं खां पोइ मॉल्स आहिनि जिते मॉल्स में त अॼुकल्ह अहिड़ो मॉल्स ठाया अथऊं वॾा वॾा जिते सभु कुझु हिक ई हंधु ॿारनि खे सभु कुझु मिली थो वञे वॾनि खे बि थो मिले त नढ़नि खे बि थो मिले ऐं जवाननि खे बि थो जवाननि जे लाइ पिक्चर आहे थिएटर ठहियल आहिनि ऐं ॿारनि जे लाइ गेम्स या दुकान आहिनि गेम्स ऐं जो जोन ठहियल आहिनि ऐं ॿुढ़नि जे लाइ वरी केतिरा ई भई शयूं वेई करे ॾिसनि था खाधो पीतो खाई सघनि था उते वेई करे पाण खे विंदुराइनि था ऐं केतिरा ई उते मॉल्स बि आहिनि जेके शयूं वठी सघूं था ऐं असां उन्हनि ते वञी सघूं था अहिड़े नमूने केतिरा ई ॿिया बि मॉल्स आहिनि जीअं त आर सी टी मॉल आर सी टी मॉल आहे फ़िनिक्स मॉल आहे ऐं केतिरा ई वग़ैरह वग़ैरह मॉल्स आहिनि